ہلو سویگی سے ارے دیکھیے بھائی میں نے آرڈر دیا تھا کھانے کا چکن چکن کے کئی آئیٹم تھے چکن فرائی چکن الفام اور چھولے بھٹورے پنیر چیز پزا وغیرہ لیکن اب مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے کیا میرا پیسا واپس کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اور بھی چیزیں منگوانی تھی اور اس میں سموسہ وغیرہ بہت سارے آئیٹم تھے جو مجھے منگوانے تھے میرا پیسا رہے گا اب میرا پیسا آپ دے سکتے ہیں تو کتنی دیر میں دے سکتے ہیں کیسے واپس ہوگا کیا کرنا ہوگا اس کے لیے اوہ برائے مہربانی میرا پیسا واپس کر سکتے ہیں تو اس کے اس کے لیے کوشش کیجیے میرا پیسا واپس آ جائے